ओह्दे आस्तै गौरमेंट के करदी उसी स्कलारशिप दिंदी नुआढ़े बिच कि अगर नंबर नुआढ़े नंबर शैल आए दे बारहवीं बिच जां जि'यां बी पिच्छली क्लास उन्नै नंबर शैल लैते दे ते ओह् की करी सकदा कि ओह् बाहर जाइयै तक पढ़ी सकदा कुते शैल जेह्का उसी जित्थै शैल लग्गै उत्थै जाइयै ओह् उसी नुआढ़ी मैरिट दे स्हाबै कन्नै उसी कॉलेज थ्होंदा शैल कॉलेज थ्होंदे उत्थै जाइयै ओह् एडमीशन लेइयै जाइयै पढ़ी सकदा ते ओह्दा जेह्का खर्चा होना ओह्दे आस्तै गौरमेंट नै उसी स्कालरशिप देई ओड़नी ते ओह् बड़ी शैल स्कीम लग्गी मेरी गै इक मेरे मेरी कजन ऐ इक मेरे मामू दी कुड़ी ऐ इक ओह् ओह्बी एस्स पी एम एस एस दे तैहत गै बाह्र गेदी पढ़ने गी इस बेल्लै ओह् उत्थै पढ़ा दी जलंधर जलंधर कॉलेज ऐ इक हंसराज महिला महाविद्यालय इयां उत्थै अगर ओह् आपूं जंदी ही पढ़ने गी ते उत्थै नुआढ़ा बड़ा खर्चा होना हा इन्ना नुआढ़े घरें आह्लें करी नी पाना हा गरीब लोग नेईं करी पांदे वा उन्नै बारहवीं च नंबर शैल हे लैते दे न्हाड़े ऐ हे चरानवैं पचनवैं परसैंट नंबर ऐ हे बारहवीं बिच ओह्दे चलदे उसी उन्नै पी एम एस एस बिच फार्म भरेआ ते नुआढ़े च ओह्दा नंबर आया उत्थै जलंधर कॉलेज बिच नंबर आई गेआ ते उत्थै हून ओह् पढ़ा दी इस बेल्लै ओह्दी स्कालरशिप देई ओड़ी दी उसी गौरमेंट हून नुआढ़ा शैद आं दूआ साल ऐ हून दो साल दूआ साल होई गेआ ते जि'यां नुआढ़ा जिन्ना बी खर्चा होगा ओह् गौरमैंट ने उसी देई ओड़ना एह् मिगी तां गै बड़ी शैल लग्गी कि न्हाड़े च जेह्के जेह्के आम आदमी बी ऐ जेह्ड़ा गरीब आदमी ऐ जेह्का ओह् बी पढ़ी सकदा उसी पढ़ने च नुआढ़ी हेल्प होई जानी ते तां के मिगी एह् एह् स्कीम ऐ जेह्ड़ी पी एम एस एस एस ऐ एह् आह्ली मिगी गौरमैंट दी स्कीम बड़ी शैल लग्गी